जियां की इस सवाल च मिगी पुच्छेआ गेदा पंज जिलें दे नांऽ सनाओ यानि कि डिस्ट्रिक्ट दे नांऽ सनाओ पैह्ले नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां अपने जिले दे बारे च जेह्दा नाम ऐ कठुआ दुगे नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां अपने पड़ोसी जिले दे बारे च जेह्दा नाम ऐ उधमपुर त्रिए नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां अनंतनाग चौथे नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना रियासी ते पंजमें नंबर उप्पर में सनाना चाह्ना तुसें कश्मीर धन्यवाद